मैं रास्ते में थी आप क्या कर रहे हैं काम तो कर रहे हैं ठीक है लेकिन इतना सुस्त काम कर रहे हैं आप लेकिन इतना दिक्कत होगा तो हमारा तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा आप आपके वर्कर कैसे काम कर रहे हैं आप तो खुद भी सुस्त हैं इतना तो वर्कर का क्या करेंगी आप अब क्या अब तो ऊपर से डाँट भी हमें ही पड़ रही है तो आपको सोचना चहिए ना कि जो वर्कर काम कर रहे उन्हें हम टाइट रखें और थोड़ा ध्यान दें कि साइड पर मेरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है वर्कर बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं आपको देखना चहिए जब आप इतना नहीं देखेंगे तो फ़िर हम कैसे क्या करेंगे बताइए अरे तो नेटवर्क नहीं चलता लेकिन वर्करों को बोलते नहीं किसी कि और दूसरे लोगों का भी देखिए ना कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं आप वहाँ जाइए देखिए आप एक जगह बैठे रहेंगे तो वर्कर थोड़ी काम करेंगे अपना साइड सबको जाना ही चाहिए आप एक जगह कुर्सी लगाकर बैठ जाएँगे तो थोड़ी वर्कर काम करेंगे आप घूमते फिरते रहिए देखते रहिए यही तो करना है आपको अगर काम नहीं बढ़िया से कर रहें तो तो फ़िर शिकायतें हमें मिलती है ना ऐसे शिकायत मिलती रहेंगी तो फ़िर हम आगे कैसे कर पाएँगे कैसे आपको दूसरा हम कंडीडेट अगर दूसरा भी जो ऑफर लेना होगा तो हम कैसे लेंगे जब आप हम पहले पूरा नहीं कर पाएँगे तो हम दूसरे का डिमांड भी नहीं तो कर सकते बोलिए नहीं आप जाइए वहाँ पर जाइए देखिए क्या हुआ है कितना हुआ है कितना बाकी है हाँ आप जाइए वहाँ पर देखिए चेक करिए कि कौन काम कर रहा है कौन बैठा है तो काम होगा तभी काम पता चलेगा वैसे उसके बाद हमें बताइए कि हाँ कितना बाकी है क्या कमी है हाँ हाँ टाइम लग जाता है हम भी समझते हैं लेकिन जब ऊपर से हम पर भी दबाब पड़ता है तब हम किसी को बोलते हैं ना आप लोगों को नहीं बोलेंगे तो आप कैसे वर्करों को ध्यान देंगे ऐसे नहीं मौका वाली बात नहीं है लेकिन थोड़ा आप टाइट रहिएगा तो फ़िर आगे का ऑफर हम लेंगे ना